अ दाथ' पर ग्रेदनि ओंखारदों पस खालि दङ ओमफ्राय नों मानिखौ खालामनो नागिरदोंमोन खालामदोंमोन औ होनबाथ' नोङो एकावनथेनफ्राव होनो हागोन एकावनथेनफ्राव फसआ खालि दं नोंना नोंनाव मा मा दिफ्लमा दं जेन'बा मा मा

कम्पिउटार निफ्राय नों मा मा हागोन जेन'बा खालामनो मा मा एक्सफिरेन्स

गुद हागोन फस्थआथ' खालि दं इनतारभिउ इनतारभिउ जागोन इनतारभिउ जागोन नोंनि डक'मेन्टसफ्रा साबमिथ खालाम फैदो हा फर ग्रेडनियाव बे माबा फिवन बेहाय मेट्रिक पास बानो मोनगोन निफ्रायनो नोंनाव जुदि बेनिफ्राय बांसिन फरायनाय दंबालाय आं नोङो बेखौनो होना ग्रेजुयेट नोंनाव मा मा डिप्लमा दं बेखौ हो फर ग्रेडखौलाय मानोथो नांबावगौ इनतारभिउ जागोन औ अके थेंकिउ